ہلو ہاں جی بولیے آپ کو کون سی مچھلی چاہیے ہاں جی اور اوکے تو فرائی اگر آپ کو کرنی ہو تو منگور مچھلی بہت بیسٹ رہے گی اور ہلسا مچھلی بھی بہت اچھی لگتی ہے فرائی میں اوکے اوکے تو آپ کو ایک کلو وہ چاہیے اور دو کلو یہ منگور مچھلی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کو اچھا تو فسٹ جو آپ نے مچھلی مانگی ہے ہم سے اس کا تو ہے ڈیڑھ ہزار ہاں جی اور منگور کی ہے دو ہزار

اور آپ کو ہمارے یہاں سے کوئی کمپلین نہیں ملے گی ہمارے یہاں سے مچھلی بہت فریش اور سب کچھ بینیفٹ وہ کہ اگر آپ آپ کی جیسے فیملی میں یا پھر کہیں پہ بھی ایسے آئز ویک ہیں تو وہ فش کھانے سے آئز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اور اسکن بھی بہت فلا لیس ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے اسٹمک کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفشیل رہتی ہے ہاں جی آپ کو کب تک چاہیے آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہاں جی بالکل آپ کو مل جائے گی آپ لینے آ جائیے کریں اور کتنے بجے تک چاہیے آپ کو شام کو ویسے ٹھیک ہے آپ آئیں گے یا پھر ہم ہوم ڈلیوری بھی کرتے ہیں تو آپ کو ہم وہ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں ہاں تو پر اس کے ایکسٹرا چارجیز ہیں تو آپ کو اگر کمفرٹیبل ہو تو آپ کر لیجیے ایکسٹرا اگر آپ کا گھر ایک کلو میٹر کے اس میں پڑتا ہے تو آپ کو ہم پانچ سو کے اس میں کریں گے ہاں جی تو آپ کا ٹوٹل پھر ہو جائے گا ڈھائی ہزار ہاں جی تو آپ کا آڈر کنفرم ہے اوکے اوکے